आं जी सर में कोई हैल चाहिदा सर में सर अजय कुमार बोल्ला ना आक्खो मतलब बागै आस्तै कोई हैल चाहिदा मतलब केह्ड़ा केह्ड़ा हैल पौंदा एह्दे च अच्छा अच्छा आं जी ओह् ऐप्पल दा बाग ऐ ओह् बड़े सारा बग्गू दा बाग ऐ आं जी आं अ अच्छा अच्छा अ अच्छा अच्छा सबरै आह्ला केह्ड़ा मतलब नांऽ केह् ओह्दा नैनो यूरिया कम से कम कोई इक्क ढक्कन दस्सें पंदरें बूह्टें गी आं ओह्दे च पानी बी पाना फिर अच्छा अच्छा होर ओह्दा रेट केह् ऐ अपने डाया दा भाई सताई ठाई सौ दा होर अपना जेह्ड़ा अपना स्प्रे आह्ला एह् कि'न्ने दा रेट पेई जाना अच्छा अच्छा ते आं सर एह् ही पा करो सर जेह्ड़ा सताई सौ आह्ला दूई वैरायटी पाई ओड़ेओ कोई स्प्रे आह्ला जी अच्छा ओके सर